हैलो हैलो हां जी एह् असें योगा दियां ऑनलाइन क्लॉसां लैनियां ते किन्नी फीस ऐ एह्दी ते किन्ने दिन होनी ऐ एह् सनाई ओड़ेओ असेंगी इक्क हां जी हां जी ते हां अच्छा ते ते फीस बगैरा किन्नी ज्हार रपेआ करो ते कुदै दोस्तें दुस्तें कन्नै घट्ट कुट्ट होई जाह्ग अच्छा ज्हार गै रौह्नी ते किन्ने घैंटा होनी ऐ क्लॉस दौ घैंटे हां इक्कै बारी होनी क्लास जां दिनें दी दौ बारी होनियां अच्छा जी ते एह्दे च छुट्टियां शुट्टिया कैह्लू कैह्लू हैन ते इ'यां देयाली दुवाली होग कुदै कोई इ'यां हां हां दिवाली दुहाली होऐ फ्ही छुट्टियां फ्ही उस दिन नेईं लगदी में बमार होई गेआ ते फ्ही में ओह्दे बाद क्लॉस लैनी होऐ ते फ्ही अगर कुदै फ्ही पूरी गै लैनी अगर म्हीना इक्क अटेंडेंस लग्गनी निं मेरी बा हां अटेंडेंस बगैरा रक्खनी फ्ही पता केह् फ्ही चक्कर होई जंदा बमार बुमार इ'यां फ्लू शलू चला दे न अजकल्ल ते एह्दे योगा दे कोई फैदे फुद्दे सनाई ओड़ो हां ओह् गल्ल ते ऐ ते फ्ही केह् केह् केह् मैट मुट केह् केह् आह्न्ना एह् सनाई ओड़ो कंबल इक्क ख'ल्ल हां होर ते खाना पीना केह् अगर खाना पीना केह् ऐ खाना पीना केह् अगर सवेरै करनी होऐ तां हां चलो ठीक ऐ फ्ही करी ओड़ो करी ओड़ो इस्सै नंबर पर करी ओड़ो ठीक ऐ ठीक ऐ जी ओके ओके पीआ पीआ दी